में अच्छा में गल्ल करगा अपनी फैमिली ते दोस्तें बारे च मेरी फैमिली बड़ी गै बड्डी फैमिली ऐ मेरे दादू दादी ते ओह्दे बाद मेरे बापू होर आई गे हू'न ते अस कन्नै गै चार भ्राऽ चार भ्राऽ आई गे कन्नै ते कन्नै इक्क ओह्दे कन्नै इक्क तातो आई गे ते तातो बी चार जागत होई दे जेह्के जागत न उं'दे ते ओह्दे कन्नै गै आई गे साढ़े दौं चाचे आई गे इक्क जेह्ड़े न उं'दे त्रैऽ कुड़ियां ते इक्क जागत ते ओह्दा निक्के जेह्ड़े चाचे न उं'दे त्रैऽ कुड़ियां न ते एह् फैमिली ऐ मेरी इ'न्नी सारी फैमिली ऐ ते जेह्ड़े मेरे तातो न ओह् ठेकेदार न दा कम्म करदे न जेह्ड़े मेरे बापू होर न ओह् फॉरेस्ट गार्ड न ते जेह्ड़ी मेरी मम्मी न ओह् घर च कम्म करदियां ते मेरी ताई बी घर कम्म करदियां ते ओह्दा अग्गें जेह्ड़े चाचे न

ते तातो न जेह्ड़े चार बूजी आं न ते जेह्ड़े तातो दे मुड़े न चार ते बड्डा बड्डा सुभाष ब्रह्मनु ओह्दा निक्के अरविंद ब्रह्मनु ओह्दा हा निक्के कुलदीप ब्रह्मनु ओह्दे शा निक्के यश ब्रह्मनु ते जेह्ड़े सुभाष ब्रह्मनु न ओह् मास्टर न ते कन्नै सिंगर न डोगरी सिंगर न गाने बजाने दा बी शौंकड़ ऐ गाना बी बजाना ढोलकी बी बजानी होर जि'न्ने बी जेह्के जेह्के मास्टर बी लग्गे दे स्कूल दे बिच ते जेह्ड़ा जेह्ड़ा अस चार भ्राऽ न जेह्ड़ा मेरा बड्डा बड्डा भ्राऽ ओह् दुकान करदा ओह्दा निक्का भ्राऽ मेरा करा दा ते ओह्दे हा निक्का कॉलेज पढ़दा ते में मी ते इक्क में आइया ते कन्नै गै चाचे दे मुड़े ते कन्नै गै हू'न गल्ल करगे दोस्तें दे बारै च ते दोस्त दी केह् गल्ल करनी ऐ जिसलै पंञमीं क्लॉस च पुज्जे तां दोस्त बनाना स्टार्ट होए ते अज्ज तक्क दोस्त नमें नमें बना गै करदे न बड़ी दोस्ती यारी ऐ जित्थें बी गे इक्क दौ दोस्त बनदा गेआ नमीं नमीं दोस्ती यारी बनाई दित्ती ते जियां गै पंञमीं तक्क पढ़े

ते ओह्दे गै बाद प्राईमरी स्कूल दा बाद हाई स्कूल पुज्जियै ओह्दा बाद भी त्रैऽ चार नमें नमें बनाई लैते भी पूरे ग्रांऽ इक्कै स्कूल होंदा जित्थें थोह्ड़े जागत जादा होंदे हे प्राईमरी स्कूल जागत घट्ट हे ते फिरी अच्छा ते हाई सेकेंडरी स्कूल पुज्जी आ ते उत्थें दूए दूए दे जागत बी आए दे होंदे ते दूए दूए ग्रांऽ दे बंदे आए दे होंदे उ'नें बी बड़ी यारी दोस्ती पाई ते ओह्दा हा बाद हई सेकेंडरी दे बाद कॉलेज चली गे कॉलेज़ बी नमें नमें दूए डिस्ट्रिक्ट दे बक्खरे बक्खरे डिस्ट्रिक्ट बक्खरे बक्खरे ग्रांऽ बक्खरी बक्खरी तसीलां ते बक्खरे बक्खरे ग्रांऽ दे जागत आए ते उं'दे कन्नै बी बड़ी शैल यारी दोस्ती लग्गी पेई ते इं'या गै हॉस्टल रौहन लगी पे ते हॉस्टल बी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे मुड़े थे ते उंदे कन्नै बी दिल लग्गी आ दोस्ती यारी बड़ी ही ते ओह्दे बाद जियां गल्ल कीती जा दोस्त ते फैमिली दी अपनी फैमिली मेरी उसी में सुनाई दिती ऐ के साढ़ी किन्नी सारी फैमिली ऐ ते ओह् मतलब पूरा डिटेल च सनाई दित्ता ते फैमिली दे बाद गल्ल कीती दोस्तें दी ते दोस्तें दा बी पूरा सनाई दित्ता ते